हँ हेलो हम फुलकान्त झा बाजि रहल छी अहाँके गाड़ीके बुकिंग कऽ लेलहुँ रहय लेकिन समयसँ एक घण्टा बिलम्बके पश्चात् ओतऽ अहाँके ड्राइवर साहब अपन गाड़ी लऽ के एहिठाम तक नहि पहुँच सकलाह ई वर्तमानमे ओ कतऽ छथिन ई पता तऽ अपने सभके होयत हम हुनका बार बार फोन कऽ रहल छी लेकिन फोन नहि उठा रहल छथि ऐहिठाम सपरिवार जायके लेल तैयारी कऽ चुकल छी गतिविधि आ समयके अनुसार पहुंँचलासँ अन्य लोक सभसँ सेहो भेट होयत आ हमर कार्यक्रम सफल होयत एहि विषम परिस्थितिमे अहाँ अपन ड्राइवर साहबसँ आग्रह करु फोन लगाउ जे अबिलम्ब एहिठाम पहुँच जेताह आ हमरा सभके उक्त स्थान तक पहुँचा कऽ सफल करताह